حیدر آباد دیگر ریاستوں کے اعتبار سے تاریخی اور لہٰذا دیگر ریاستوں کے اعتبار سے حیدر آباد اونچا مقام حاصل کر چکا ہے چاہیے کی ترقی ہو یا مسائل اعتبار حیدر آباد یہاں پر آنٹی سیکٹر اور کاروباری دیار داری ہے اور بہت انڈسٹریز ہیں یہاں پر امپلائمنٹ دیگر ریاستوں کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ یہاں حیدر آباد میں ایجوکیشن بہتر ہو رہا ہے ٹرانسپورٹ سسٹم اور وغیرہ وغیرہ چیزیں بھی بہتر سے بہترین ہو رہی ہے یہاں انفراسٹرکچر بھی سی ایم مضبوط ہو رہا ہے حاصل کر رہا ہے حیدر آباد اونچا مقام حاصل کر رہا ہے حیدر آباد میں کرائم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اس کے لئے لاء اور مضبوط کر رہے کرنے کی ضرورت ہے اور حیدر آباد میں انفراسٹرکچر بھی بہتر سے بہتر ہو رہا ہے لیکن یہ صرف یہاں حیدر آباد میں ہو رہا ہے کیونکہ حیدر آباد ترقی آبادی ترقی یعنی دوسرے ایریوں سے بھی زیادہ ترقی ترقی کر چکا ہے حیدر آباد ان مقام حاصل کر چکا ہے دوسرے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر لائٹ نہیں ہے کرنٹ کرنٹ نہیں ہیں کچھ بھی ایسا آئیٹم کچھ بھی ایسا الیکٹرانک چیز نہیں ہے جو وہاں پر لوگ کر سکیں وہاں پر اتنی آبادی نہیں ہے اور وہاں کے بچے تعلیم حاصل کرنا چاہ چاہ رہے ہیں ان کے رہنمائی صحیح نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے یہاں پر مستقبل بیلنس کی ضرورت تھی طلبہ کہاں طلبہ بھی کوشش کریں جیسے جو تھوڑے دماغی حالت سے کمزور ہے اور تم وہاں پر چاہیے کہ اسکالرشپ دیگر کریں دیگر اعتبار سے اسکول غیر غیر غیر سرکاری سے زیادہ سرکاری اسکول رہیں وہاں پر اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ وہاں پر سرکاری اسکول رہے اور استاد اور استاد بھی رہیں وہاں پر ماہر استاد رہے بچوں کو اس کی ضرورت ہے بیسک بنیاد چیزوں کی ضرورت ہے اور بہتر سے بہتر چیزوں کی بھی ضرورت ہے ان لوگ کو